हम वो फूल उगाना चाहेंगे जैसे गुलाब है सन फ्लावर है और मोगरा है लिली है और हिबिस्कस है और कई तरह के फूल हैं सदाबहार के हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं इस तरह के फूल उगाएँगे ताकि फूलों से क्या है कि फूल देखो एक तो मंदिर में भी काम आ जाते हैं चढ़ाने के और दूसरा ये है कि कोई भी जैसे रोज़ अपने घर के भगवान की मंदिर पे चढ़ा दो फूलों से मालाएँ भी पिरोई जाती हैं बेड़ियाँ पिरोई जाती हैं जैसे मोगरे के फूल हैं उसकी बेड़ियाँ बना बनाके अपन मार्किट में बेच सकते हैं क्योंकि फूलों से ही बहुत ज़्यादा सुगंध आती है और अपना अच्छा वातावरण होता है उससे और जितने मर्ज़ी चाहे फूल उगालो उससे अपने घर की सजावट भी अच्छी होती है क्योंकि जब अपने घर के गमलों में लाइन से एक एक एक एक करके फूल लगाएँगे तो अपने आप ही वो अपना घर भी सुंदर लगेगा और अच्छा लगेगा और फल हम इसलिए उगाना चाहते हैं क्योंकि बज़ार में जो फल मिलते हैं वो कैमिकल्स वगैरह वहाँ में मिलते हैं उनमें इंजेक्शन लगाके का वो केलों के ऊपर वो कार्बन डाई लगाते हैं कुछ ऐसे लगा के पकाते हैं और घर में क्या है कि हम केले हैं आम हैं जैसे कोई भी चीज़ है फल अपन उसमें गेहूँ में दबाके पेपर में पेपर में लपेटके पका सकते हैं घर के फलों की बात ही अलग होती है और सब्ज़ियों की बात ही अलग होती है सब्ज़ियाँ अपन ताज़ी तोड़के खा सकते हैं क्योंकि अगर घर की सब्ज़ियाँ होंगी तो हमें बज़ार से खरीदनी भी नहीं पड़ेंगी इसलिए हम घर पे ही सब्ज़ियाँ उगा लेंगे तो जब जितनी मर्ज़ी चाहें जितनी मात्रा में उसको तोड़के बना सकते हैं